हेलो हेलो हाँ जी सर बोलिए सर बोलिए सर हाँ जी सर हाँ जी सर बताइए सर क्या सेवा करूँ जी सर जी सर जी मिल जाएगा सर आपको जी सर मिल जाएगा बिल्कुल मिलेगा सर यही तो काम है हमारा जी सर आप गुलाब लीजिए अढ़उल लीजिए चंपा ली चमेली लीजिए गुलदौड़ी लीजिए क्या चीज सर आप लेना चाहते हैं कौन से के लिए सर कमल कमल का क्वालिटी बहुत बेस्ट है सर आप लेंगे तो बोलेंगे जे हाँ कोई सामान बे दिया है और आपको सर दो सौ तीस रुपया पड़ेगा सर किलो का सर दो सौ दस का देगा उसमें क्वालिटी आपको कुछ कुछ गड़बड़ रहेगा सर हमारे में वो गड़बड़ नहीं होगा सर अगर आपको क्वालिटी में अगर गड़बड़ मिल रह है तो सर हम आपको फ्री देंगे सर पैसा एक भी नहीं लेंगे

जी सर वो भी हमारे पास है बिल्कुल सर ताजा है बेस्ट क्वालिटी है सर आपका ये फूल का जी जी सर गुलाब का फूल आप लेंगे तो यही कुछ आपको दो सौ अस्सी रूपये सर किलो मिलेगा जी सर मार्केट का फिक्स रेट है सर सर देखिए अगर आप लेंगे सर दो तीन केजी लेंगे तो सर आपको वही रेट मिल जाएगा सर उसमें पाँच टका सर कम ही हम लेंगे हम दो सौ पैंतालीस पर ही आपको देंगे जी सर अगर आप एक केजी फूल लेते हैं तो यही अनुमान मान लीजिए पाँच छ मीटर तक आपका फैलेगा डेकोरेसन आपको जी सर जी सर इसीलिए सर जी जी सर इसीलिए बोल रहे हैं सर आप चार केजी ले लीजिए आपको दो सौ पैंतालीस का रेट हम लगा देंगे सर सब कुछ हो जाएगा अच्छे से

जी सर आप सर उ उनका भी सर एक सौ साठ का रेट रखे हैं सर सर एक सौ साठ का रखे हैं गेंदा वाले सर आप लेंगे तो अगर आप खास हैं तो सर हमारे लिए तो आपको डेढ़ सौ सर मिल जाएगा मार्किट में सर का एक सौ साठ चल रहा है सर जी सर मार्केट में पता करिए एक सौ साठ का इसका रेट है सर जी सर अगर इसमें एक सौ साठ का नहीं होगा तो सर हम आपको फ्री में देंगे सर आप मार्केट से पता कर लीजिए रेंज सर यही सात आठ मीटर इसका भी होगा सर रउंड वाले में यही आपको सर तीन चार मीटर हो जाएगा सर आप डेढ़ केजी ले लीजिए

जी सर जी देखिए आपको जो लेना है से सर दुकान पर आ कर आप ले लीजिए रेट का वहीं पर पूरा सेट हो जाएगा सर ओके सर रखता हूँ सर ओके सर ओके सर